आब'वा दा सासे हावस वाइफ जानानै गामिनि न' खाथिफोरनि सिख्ला एबा हिनजावसा गथ'फोरखौ आथिखालाव माबानो फरायनो एबा साख्रि लानांगौ होननानै माबादि बिथोन होयो आङो बे खाथि खालानि दानि सेंग्रासा सिख्लासा गथ'फोरखौ बुङो मानि ओन्दैयावनो खस्थ' खालाम खस्थ'नि फिथाइआ मोजां जायो नोङो गाव मोजाङै मोजां फरायनानै जुदि साख्रिफोर मोनोबा गाव गावनो सान्ति सुखि जायो जेनेबा इयुनाव थाखा फैसाजों भुगिनाङै नोङो जेखौ गाननो गोसो बेखौ गाननो मोनगोन जेखौ जेखौ नांगौ सानो बेखौ गोसो बादि बायनानै लानो हागोन दानि जुगाव साख्रि गैयाबा ओरैबादि जार्ला जायो मै सबनि दामानो आजां गाजां बारायजोबबाय गाननाय जोमनायखौनो होन जानाय लोंनाय मैगं थाइगं माइरं दै गासिबो बेदर ना गासैबो दाम बारा जाजोबबाय आरो गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो एफोरबादि होननानै आङो मोजांङैनो फराय खस्थ' खालाम गिदिरफोरनि खोथाखौ खोनासं आरो मोजाङैनो मोजां खस्थ' खालामनानै गाव गाव उनावहाय साख्रि बाख्रि मोनहैयोबा गावनिबो मोजां आरो बिमा फिफानिबो मोजां बिमा फिफानि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जेनावबा फिसाफोरनि सायावबा मोनो बेफोरबादि होननानै आङो दानि बे जा जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो जोथोनहै मानि बोसोन होयो जाहाथे मोजाङैनो मोजां मावनाय दांनाय ओन्दैनिफ्रायनो मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांजोबनानै संनाय खावनाय बिदिनो न'नि खामानिफोरखौबो गाव गाव जुदि रोंलांखायोबा इयुनाव गाव गावहा संसाराव सानसेबाबोथ' संसार जागोन गाव गावनि इयुन संसारावहाय गोर्लै जाहैयो दानि जुगाव नोङो मावग्रा दांग्रा मोननोबो थांला गावबा मानि गावबा रोंगौथि थायोबा सब खामानियानो गोर्लै जायो होननानै आङो बेफोरबादि होननानै आङो बोसोन होयो